एकटीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह पंद्रहां जुलाई ॿ हज़ार अठ अठावीह जून ॿ हज़ार हिकु अठ अगस्ट ॿ हज़ार ॿारहां वीह जनवरी ॿ हज़ार तेरहां